ماہی گیری کے لیے جو کشتیاں استعمال کی جاتی ہیں وہ مختلف طریقے سے بنائی گئی ہوتی ہیں اور وہ سواری والی کشتیوں کی طرح سے نہیں ہوتی ہیں بلکہ ان سے مختلف ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں وہ الگ ہوتی ہیں اور وہ کچھ اس طرح سے بنائی جاتی ہیں جس میں بیٹھ کر شکاری آرام سے مچھلیوں کا شکار کر سکے اس پر بیٹھ کر ندی کے اندر اپنے جال کو اچھی طرح سے بچھا سکے اور ماہی گیری کے لیے جو کشتیاں استعمال ہوتی ہیں وہ دوسری کشتیوں سے مختلف اس طرح بھی ہوتی ہیں کہ ماہی گیری میں استعمال ہونے والی کشتیوں میں ہم سوار زیادہ لوگ سوار نہیں ہو سکتے فی الحال تو میرے پاس ابھی کوئی کشتی نہیں ہے میں مچھلی کا شکار کچھ اس طرح کرتا ہوں کہ جال کی ایک ایسی ہے جس کو پانی کے باہر ہی کھڑے ہو کر اس جال کو پانی میں پھینک دیا جاتا ہے اور پھر وہ جال لوہے کی مدد سے اس جال میں لوہے لگے رہتے ہیں اور وہ جال نیچے پہنچ جاتا ہے اور بہت ساری مچھلیوں کو اپنے اندر پھنسا کر اوپر لے کر آ جاتا ہے اور پھر ہم اسے باہر نکال لیتے ہیں